पसुओं के चारा के बारे में हम आपको हम बताते हैं जो कि हम पशु रखे हैं और पशु के लिए हम बरसीम बोते हैं और जो है चरी बोते हैं चरी चरी को उलाते हैं और बरसीम को काट कर बाल कर मतलब उसको खिलाते हैं और जो मेरे घर में जू जूठा काँठा बचा हुआ भोजन होता है हम लोग से उपर मतलब बचता है बच्चे छोड़ देते हैं उ सब भोजन मतलब पशु को हम लोग चला देते हैं और खाते हैं और पशु के लिए हम ये जो है चोकर भी किन कर लाते है और ये जो है कपिला पशु आहार होता है वह भी लाते हैं और पशु को अपने खिलाते हें कि मतलब जैसे मेरे पशु त्रन तंदुरुस्त रहें स्वस्थ रहें और अच्छा दूध दे और हम लोग उनके दूध को खाकर मतलब अच्छे रहे मलब कोई बीमारी न उत्पन्न हो और मेरे बच्चे भी खाते हैं यही सब मलब पशुओं के लिए हम लोग करते हैं सोचते हैं कि पसु पशु भी कोई मतलब दिक्कत न रहें मेरे पशु भी मतलब अच्छे रहें तन्दुरुस्त रहें मस्त रहें खाकर हम लोग और जो है खेत में गेहूँ बोते हैं उसका जो है ये भूसा होता है उसको भी हम लोग दातें हैं और भूसे के जो है उसको लाकर हम घर में सुरक्षित रखते हैं एक जो कि हमारे पशु के लिए अच्छा रहेगा खाएगा पशु स्वस्थ रहेगा उसको हम इज्ज़त की तरह मतलब घर में मतलब रखते हैं उसको एक मतलब घर खाली हो जाता है उसे घास के लिए धरने के लिए और फिर इसके बाद धान की रोपाई करते हैं उसको भी हम लोग काटते हैं पिटते हैं फिर उसके बाद उसको पाल कर जो सो पोरा होता है उसका भी पोरा हम लोग पशु को मतलब खिलाते हैं और पशु खाती भी हैं पशु हम लोग का मतलब सोचते हैं की अच्छे रहें मस्त रहें और उन्हीं की उन्हीं की कृपा से मतलब हम लोग भी अच्छे रहें उनके दूध खाकर पीकर मस्त रहें